हेलो नमस्कार सर सर अहाँ किरकेटके कोच बाजै छिए ने जी तऽ हमरा जे छै से मतलब अहाँके पास अहाँके बारेमे सुनलहुँ हम बहुत आदमीसँ जे अहाँ अच्छा मतलब हमर शुभ नाम भेल विभूति तऽ हम अहाँके अहाँके बारेमे काफ़ी सुनलहुँ हँ लोकसभसँ प्रशंसा तऽ हमरा इच्छा भेल जे हम अहाँसँ किछु दिन क्लास ली तऽ अहाँके मतलब की फ़ीस छै आओर कोना अहाँ कोर्स कराबै कोना अहाँ कोचिंग दै छिए एकरा बारेमे हमरा कनि बता सकै छी अहाँ जी जी जी जी

जी जी नहि नहि हमरा लेदरे खेलबाक अछि हमर उमर अइ बाइस जी जी हम एक्टिव छी हम एहिसँ पहिने आओर कोर्स मतलब आओर हम एहिसँ पहिने हम दिल्लीमे रहैत रहिए तऽ ओतऽ हम क्लास करैत रहिए तऽ हम काफ़ी जानै भी छिए एहि बारेमे एहि दुआरे अहाँसँ कॉल कऽ कऽ हम पूछि रहल छी जे अहाँ हम ऑलराउण्डर छी

जी हम सुखपुर गामसँ बाजै छी सुपौल जिला सुखपुर गाम

अच्छा आओर हम एकटा बात अहाँसँ पूछै लए चाहै छी जे अगर हम अहाँके पास खेलबै तऽ हमरा मैचसभमे भी खेलेबए की

ठीक छै ठीक छै ठीक छै सर तऽ काल्हि हम आबै छी ओतऽ ओहिके बाद जे छै से देखै छिए की कोना होइ छै ठीक छै ठीक छै धन्यवाद सर